जि'यां कि अस्स अपनी लैंग्वेज दी गल्ल करने आं डोगरी भाशा दी गल्ल करने आं जि'यां साढ़ी इक डोगरी ऐ साढ़ी मातृभाशा ऐ साढ़ी जम्मू दी मतलब अऽ जम्मू दे लोक जेह्के हैन मैक्सीमम सारे केह् करदे डोगरी बोलदे ते होर कोई हिंदी जि'यां लैंग्वेज जेह्की ऐ साढ़ी ते इन्नी असेंगी ओह् शायद समझ नेई औंदी समझ ते औंदी पर ऐसे किश शब्द उसदे हुंदे के असेंगी नेई समझ लगदे जिन्ने कि अस्स असानी कन्ने अपनी डोगरी गी समझी सकदे न ते डोगरी बिच मतलब हर इक चीज निक्की निक्की जेह्की हुंदी असेंगी समझ औंदी पर अजकल केह् होआ दा ऐ कि लोग अपनी डोगरी कोलां अपनी लैंग्वेज कोला दूर जा'रदे ते क्योंकि अजकल दी जेह्की जेनरेशन ऐ ता ओह् केह् करदी उनेंगी डोगरी बोलने च शर्म औंदी शर्म महसूस करदे या पेरेंट्स जेह्के होंदे ओह् केह् करदे कि ओह् आखदे कि नेई साढ़े बच्चे होर जेह्कियां भाशा जेह्कियां हैन तां ओह् होन पर डोगरी नी बच्चे बी डोगरी बोलदे औंदी ते है बच्चें गी पर ओह् बोलने च इन्नी शर्म महसूस करदे ओह् आखदे कि साढ़ी इमेज जेह्की ऐ ओह् खराब होई जानी जे अगर अस्स डोगरी बोलने आं इसदे कन्ने केह् होंदा कि मतलब अजकल साढ़ी डोगरी जेह्की ऐ साढ़े कोला मतलब दूर होंदी जा रदी बच्चे बोलने च शर्म मह्सूस करदे बड्डे सखाना नी चाहंदे बड्डे चांह्दे भाई साढ़े बच्चे होर गै भाशाएं च अपना जेह्का हैन मतलब उ'नें गी होर औन ते डोगरी नी डोगरी क्योंकि एह् है नी ऐ कोई बी इसी कोई मतलब समझदा नी ऐ पर अजकल जेह्की ऐ तां थोड़ा बोह्ते लोक जेह्के हैन ते डोगरी आह्ली साइड हुन थोड़ा उंदा रूझान होन लगेया ते डोगरी गी थोह्ड़े बोलन लगे न नेईं ता अस्स लोग केह् करा रदे हे कि डोगरी कोला दूर दूर जाने दी गै कोशिश करा रदे पर जि'यां अस्स कोई बी गल्ल कोई बी चीज इन्नी असानी कन्नै अस्स अपनी मातृभाशा च समझी सकदे इन्नी दुई भाशा च नी समझी सकदे क्योंकि जे हिंदी दी गल्ल करने आं जे अस्स प्योर हिंदी गी के अगर लैने आं तां बड़ियां हारियां चीजां जेह्कियां ऐसियां होंदियां के समझ नेईं लगदियां भामे अस्स किन्ने बी आखगे के नेईं अस्स बड़ी असेंगी हिंदी आई जंदी या ओह्की लैंग्वेज आई जंदी पर जिन्नी अस्स असानी कन्ने अपनी डोगरी गी समझी सकने आं तां इन्ना अस्स होर किसी भाशा गी नेईं समझी सकदे न ते इसदे आस्तै अस्स अपनी डोगरी गी अऽ मतलब होरनें लैंग्वेज कोला इयां मतलब अ'ऊं अपनी गल्ल करनी तो ओह् आउं बड़ी ज्यादा इसी बैटर समझदी कि स्हाड़ी डोगरी जेह्की ऐ ता साढ़े आस्तै बड़ी गै हर कुसै गी हर मतलब कुसै गी सिक्खनी चाहिदी जे बच्चे मतलब बोलनी आनी चाहिदी इसी बोलने च बी अपनी भाशा गी बोलने च कदें बी कुसा गी शर्म जेह्की ऐ नेईं महसूस करनी चाहिदी